मेरे हिसाब से तो खेती में समग्र कल्याण और स्थिरता का योगदान हम बहोत आराम से दे सकते हैं क्योंकि हमें खेती के प्रति हमारे गांव के लोग हमारे पूर्वज वगैरह सब खेती ही करते थे और हम खेती में बहुत कुछ योगदान दे सकते हैं खेती में हम लोगो को थोड़ा कम ब्याज पर कम पैसों पर वो खाद वगैरह देना उन लोगों को खेती करने के लिए बहुत सारी सुविधाएं देना थोड़ा पानी की व्यवस्थाएँ करवाना और बहुत कुछ है जो हम कर सकते हैं खेती में योगदान देने के लिए हम अपने घरों में लाएंगे दिए नहीं लगाए